हेल' उम लोगो मा खबर माब्ला ए माब्ला खैथायाव थांनो ओरैनो ए थांजागोन थौ आंनाथ' सोलाबगोन ओरैनो मा मा लानांगोन ओरैनो दे फैदोदे होमबा आरो लोगोफोर थांबावा बे दस्राफोर ए जोंलाय थांनांसिगोन होमबा खाथिफ्राव दंबा लेंजोबदो ज' थांसै सानै आंनाथ' लोगोफ्रा माथो गैया रावबो गैया थांलाजोबबाय दां दे रेडि जा मा मा नांगौ लानान फैदो दे ओरै जोंनिथिंजायनो फैदो ओरै थांनोसै बारस' लांसै दे फैदो दे दे होमबालाय फैगासिनो फैबायथा दोनसैना उम उम दे